हैलो जी सर नमस्कार सर अच्छा क्या करना क्या क्या करवाना है अच्छा अच्छा सर चलो वो भी चेक करनी है और सर अच्छा मैन्ट्नन्स कुछ डगमगा रहा है क्या अच्छा बैलन्स सही नहीं है गाड़ी का हाँ सर हो जाएगा सर हो जाएगा वो खर्चा क्या है गाड़ी को देख के ही बताएंगे सर खर्चा तो उसी टाइम भाई क्या क्या है और भी समस्या हो सकती है नहीं वो तो सही है भाई आ आप कस्टमर हो ना मैं मैकेनिक हूँ तो मुझे भी तो खोल के देखूँगा ना उस को भाई प्राइस तो पाँच हज़ार रुपये देखने के देखने के उस में जो भी आइटम अपना लगेगा भाई जो भी माल लगेगा वो अलग से चार्ज होगा हाँ मेहनत के पाँच हज़ार लगेंगे सब एक दिन भर लग जाता है ना गाड़ी खोलने में कसने में भाई और भी लेबर लगती है उस में अब कम तो क्या करें आप कहाँ से बोल रहे हो वैसे सर अच्छा इंदौर अपने लोकल लोकल ही हो क्या हाँ तो कर लेंगे सर कोई दिक्कत ना है आप तो दे देना आप के हिसाब से दे देना सौ पचास रुपये कोई बात नहीं है हाँ कर देंगे चालू कर देंगे क कर देंगे चालू कर देंगे हॉरन भी कर देंगे और उस का मैन्ट्नन्स भी ठीक ठाक कर देंगे जो भी खर्चा आएगा वो आप को पे करना होगा

भाई टायर तो अपने हिसाब से फिलहाल में तो सर देखो एम आर पी बड़े चल रहे हैं सीएट के भी वग़ैरह चल रहे हैं वो भी डलवाने हैं क्या आप को हाँ हाँ तब वो भी हो जाएगा सर बारह हज़ार रुपए का जोड़ा आएगा सर हाँ दो जोड़े बारह से चौबीस हज़ार के हो जाएंगे सर हाँ वो टू प्लेस आते हैं ना आज कल सर

क्या सर हाँ स्टेपनी और उस के और बार ब और जोड़ देंगे इस के बाद अगर बिल्कुल बेफिक्र हमारे यहाँ पर सर काम बहुत अच्छा होता है नहीं बिल्कुल बिल्कुल बेधड़क दीजिए अब तो कोई दिक्कत नहीं है अब तो आप की गाड़ी ले के आ जाएगी हाँ कल मॉर्निंग में आ जाइए सर तो आप की गाड़ी कोई सुबह से ही इस्टार्ट कर देंगे क्योंकि फिर आप के सुबह नहीं लाओगे बाद में लाओगे सुबह कोई ले आएगा तो फिर आप का एक दो दिन का टाइम लग सकता है कि और कोई कार का काम करना पड़ेगा ना सर पहले जिस का आती है हाँ तो मॉर्निंग में आ जाना आप और फिर बढ़िया आराम से रहना सर कोई दिक्कत नहीं आएगी गाड़ी आप की ए वन बन के तैयार हो जाएगी सर कुछ नहीं सर ये पूरे दिन भर में आप मॉर्निंग में पटक देना मॉर्निंग में लेगा जाना सर हाँ भाई सुबह मॉर्निंग में आओगे तो कोई छोटी मोटी और कोई चीज़ रह जाएगी तो उस को आप के सामने वो ठीक कर लेंगे हाँ हाँ सब मिल जाएगा स ओके सर ओके ठीक सर ओके सर